आमी आमी चित्र करतात मातयेचीं माती ती हाडपाक जाय ती मळपाक जाय तें खूब मेहनत आसा चित्र करपाक ती सुकोवपाक जाय तांकां पैंट मारपाक जाय मडक्यो बीन करता मडक्यांक ते सारके आकार येवपाक जाय ते पैंट मारपाक जाय ते सुकोवपाक जाय तें खूब मेहनत आसा खूब त्रास घेवपाक पडटा तें अशें जायना माती बिती मळून खूब करपाक पडटा ती माती घाळपाक जाय ती करपाक जाय खूब आसा तें सांगपाक म्हणल्यार खूब सांगचें पडटा तें तें खूब आसा सांगपाक सुकोवपाक जाय तें पैंट करपाक जाय तीं चित्रां बित्रां खूब तरेंनी आसा खूब सांगपाक पडटा तें करपाक खूब हें आसा आमी तीं बाजारांत बी घेवन वयता मडकी घेवन वयता बाजारांत कोण ऑर्डरी दिता लग्नाची आनी कसली चित्रां शिगम्याक जाता बारीक बारीक जाता कितेंय पूण ताका मेहनत करपाक पडटा करपाक पडटी तीं चित्रां आनी तशे गणपतीय बीन गणपतीचें तें खुबूच पयलीं तयारेक लागपा पडटा पैंटिंग बैंटिंग सगळें करून हातीन करपाक पडटा तीं हातीची मेहनत माती मळपाक जाय करपाक जाय तें खूब आसा गणपतीचें पावसांत आमकां खूब त्रास जाता सुकोवपाचें आनी कितें पावस येलो जाल्यार तो तें सुकना पावस ना जाल्यारूय बी त्रास जाता तें रोखडेंच सुकता पावस चड येलो जाल्यार तें ओलें उरता पैंटिंग बिंटींग जाता करता आमी आनी तें लोक मागीर व्हरता अशें करून आमी करता चित्रां बित्रां गणपती करता जाता